हमर आओर बिहारमे भाइ पर्यटक अस्थल खूब छऽ ई ओतना छऽ ने कि लोक घुमि नहि पएतै चिड़िआँ पटना चलि जाहो वाटर पार्क भाइ हमरा आओर तऽ रुपा नहि छिकऽ गाममे तऽ ओतना नहि जा पाइ पटना आओर वाटर पार्क हिकऽ ओकरा आओरमे देखहो बहुत छै आओर चिड़िआँघर जएबहो तऽ खूब मजा अएतऽ अनेक प्रकारके पक्षी मिलतऽ अनेक प्रकारके जानवर मिलतऽ देखैमे भाइ एतना मजा अएतऽ तोँ पुछहो आओर हमरा गाममे एगो अलगे घुमैवला छै पार्क बेगूसरायमे देखि लहो ढेरी छिकै लेकिन हमे आओर गामसे बिलॉन्ग करै ओतना रुपा नहि रहै छै नहि घुमि पाबै छी लेकिन जगह अस्थल जे छै ढेरी रहै छै जइसे देखि लहो हमरा ईधर बेगूसरायमे मँझौलमे काँवड़ झील एन्ने होइ गेलऽ नओलक्खा यहाँ आओर तोँ जतेक घुमहो एतना मजा अएतऽ ने भाइ मत पुछऽ आओर प्लस कि घुमैले जब जेबहो ने निकलबहो ने बेगूसरायके अलगे एगो स्वैग छै स्वैग वहाँ आओर जएबहो ने तऽ अनेक आदमी मिलतऽ घुमै जगह जएबहो एतना मजा अएतऽ फोटो घिचबहो एकसे एक नामी विचित्र चित्र मिलतऽ फोटो ओटो घिचबहो एतना मजा अएतऽ मत पुछऽ एन्ने नओलक्खा जेबहो ने भाइ एक आओर जनवरीके जब नओलक्खा आओर जाइ छिए ने घुमैले मत पुछऽ एतना भीड़ रहै छै एतना भीड़ रहै छै मत पुछऽ जाइ छिए पहिले तऽ दूरेसे लै छै गाड़िआ रोकि एनही लगबै लै छै घुमैले गेलहुँ गाड़ी लगबैके ओतना जगह नहि रहै छै दै छिए खेते खलिहानमे लगै लेकिन घुमैले गेलहुँ तऽ आधा धिआन रहै छै गाड़िएपर पता चलतै गाड़िओ कोइ चोरा लेलकै बस भै गेलै ओहो रहै छै अथी ओहो वजहसे लेकिन घुमै आओरमे एतना मजा अएतऽ ने जब हमर दोस्त जब निकलै छै सभ घुमैले जब चलै छिए काँवड़ आओर झील जएबहो ने नाहपर जब घुमैतऽ ने एतना मजा अएतऽ पक्षी देखबहो खूब मजा अएतऽ भाइ हमरा आओर गाममे छै ने तोँ निकलै घुमैले निकलि जाहो तोँ सुबह शाम भै जएतऽ तभिओ तोँ घुमि नहि पएबहो आओर एतना मजा अएतऽ तोरा एतना मजा अएतऽ मत पुछऽ एकसे एक दृश्य देखैले मिलतऽ आओर प्लस अगर कोइ आदमीसे बातोचीत करबहो एतना बढ़िआँसे करतऽ एतना अच्छासे लगतऽ कि हँ अपने अथी छै लेकिन घुमै घुमै तऽ हर अथी जाइ छै लेकिन बिहार अइसन एक राज्य छै लेकिन एतना मजा अएतऽ यहाँ एगो पटना बेगूसरायमे यहौँ दुइ दुइगो वाटर पार्क छिकै ओहोमे लोक घुमैले जाइ छै बहुत घुमैले गेल वीडिओ बनेलक दोस्त यार गेल पूरा अथी मजा कएलक एन्जॉइ कएलक आरामसे घुमिके आएल